अं'ऊ तु'सेंगी सनानी जि'यां साढ़े रामनगर कटवालता उत्थें इक्क टूची माता मंदर ऐ उत्थें लोक घट्ट जंदे लोकें गी पता गै नेईं ऐ बा उत्थें अं'ऊ सनाना चाह्न्नी कि लोकें उत्थै जाना चाहिदा उत्थै बड़ा शैल मंदर ऐ उत्थै सारें उत्थै इक्क दब्बड़ बी ऐ उत्थै बच्चे खेढदे बगैरा उत्थै साढ़े बच्चे ग्रांऽ दे बच्चे उत्थै गै खेढदे जादैतर टूची माता दे मंदर कोल जाइयै उत्थै अं'ऊ तुसेंगी सनानी आं डोगरे लोक होंदे डोगरे उत्थै सारे सूट शूट पांदे उत्थै मतलब डोगरे लोकें दा कल्चर गै इक स्हाबै जदेहा होंदा उत्थै ओह् निं रोक लोक रौहंदे जानवर जूनवर पालदे भिड्डां बकरियां पालदे तुसेंगी बी उत्थै जाना चाहिदा जरूर जाना चाहिदा क्योंकि उत्थें लोक बड़े गै अच्छे न मतलब जाना गै जरूरी जाना चाहिदा उत्थै घुम्मने दी जगह माता दे दर्शन होई जंदे कन्नै उत्थै पता चली जंदा केह् केह् जगह् कुत्थें केह् शैल ऐ मंदी ऐ जाना जरूरी चाहिदा तुसें